اشارے کے طور پر دی گئی باتوں کا مطلب ہے سماجی خدمت جیسے غریبوں کی مدد فلاحی کام مکالمہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان بات چیت اور سمجھ بوجھ رواداری یعنی تحمل دوسروں کے عقیدے اور خیالات کا احترام کرنا تعلیم سب کو بہتر تعلیم دینا بغیر کسی مذہبی امتیاز کے ہمارے ملک میں مختلف مذہبی تنظیمیں غربہ کی مدد تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کام کرتی ہیں اس کے علاوہ بین المذاہب مکالمے اور سمینارز بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد امن برداشت اور اتفاق کو فروغ دینا ہوتا ہے یہ سب اقدامات معاشرتی ہم آہنگی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں